हमलोग यहाँ जो हमलोगों का यहाँ जो मौसम है वह मौसम तो अभी जैसे जाड़ा से गर्मी की तरफ हमलोग जा रहे हैं कुछ दिन के बाद बरसात होगी लेकिन अक्सर अक्टूबर से ले करके अक्टूबर नवम्बर का महीना जो है वह न अधिक गर्मी होती है न ठण्डा होता है न बरसात होती है इसलिए कहीं भी अगल बगल इधर उधर यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मौसम हमलोगों के लिए हमारे विचार से वह अक्टूबर नवम्बर है ऐसे कभी कभी मान लीजिए हमको जम्मू कश्मीर यात्रा करनी है तो उसके लिए तो भी अक्टूबर नवम्बर उससे पहले जो है अप्रैल मई वह सब है लेकिन अपने बिहार के लिए खास करके अक्टूबर नवम्बर का महीना यात्रा के लिए सबसे उत्तम महीना सबसे समय मौसम वह सबको रहता है न अधिक ठण्डा न अधिक गरम न बरसात कारण तब तक बरसात खत्म हो गई होती है और नवम्बर के बाद थोड़ी सर्दी ठण्डा आने लगता है लेकिन बीच में अक्टूबर नवम्बर का महीना जो है यह बहुत ही अच्छा मौसम है यात्रा के लिए इससे अच्छा महीना हमारे विचार से हमलोगों के लिए तो कोई दूसरा महीना नहीं है